सिं साब्ला सिं साब्लाथ' जों फारमासिआवसो थाङो ओइबादिनो बिदिनो बिजि लायो मुलि जायो ओमफ्राय बेखौ बिलाय गोथां दंना मा आं मिथिया बेफोरखौ जोंथ' ओइबादिनो फारमासियावसो थांखायो ओमफ्राय खिन्थु खिनाय खिनाय जाबा बा माबा मोनसे उदैफोर सायोबा बेखौ जोङो सफारि बिलाइ जायो ओमफ्राय खालमिथ जायो बेजोंनो सागायो आरो ओमफ्राय बिदिनो माबा माबि दंबावो बिलाइफोरबो आं बुंनो मोनथिला आरो बारा ओमफ्राय बिदिनो मुलि माबायाथ' मुलि गोथाङाथ' मालाय माबाग्राफ्रा नायनो रोंग्राफ्रा नायो खाला बायनानै लाङो ना बिथि माबा माबि बेफोरखौबो होयो माबायाव गगा मोननायावबो होयो बिदिनो गारामा थाबथा थाबथा मोननाय बिदियावबो होयो सोरबो सोरबा जोंहाबो माबादोंमोन बोराया आंनि फिसाइया माबादोंमोन आवगायाव खिन्थु बेजों माबानाय जायाखै आरो टनसिल जानायाव जानायाथ' जादोंमोन ओमफ्राय गैया हामनाय जायाखै आरो मिलायाखैसो नामाथाय बेनोसै